गांवगिऱ्या वाठारांनी खूब समस्या आसतात जाता कितें जो पत्रकार आसता खबरां माध्यमांतलो ताका सगळे लोक वळखतात आनी तोय खुबशां लोकांक वळखता पूण खंयचीय एक समस्या बरोवप जावं ती माध्यमान मुखार हाडप म्हणटकुच ताका खंय ना खंय वायटपण घेवचे पडटा कोणाच्या विरोधान तो बरयता जावं त्या पंचायतीच्या विरोधांत बरयता आमदाराच्या विरोधान बरयता म्हणजे विरोधान म्हणजे जांच्यानी कोणी काम सारके करुंक ना हे तो दाखयता तेन्ना खंयच्या तरी ते पंच सदस्याक पंचायतीक जावं आमदाराक जिल्ला परीशद वांगड्याक हांका तें आवडाना सो त्या खातीर माध्यमां थोड्यो गोश्टीं गावा गावांतल्यो फुडें हाडपाक फाटीं रावतात आनी ताच्या बद्दल कांय चड उलयनात आतां म्हणशी जाल्यार एका ल्हानशा रस्त्याक लागून वाड्याचेर झगडीं जातात तेन्ना कोणाचे तरी एक चुकलेले आसता आनी कोणाक तरी एक फायदो करपाचो आसता तें लक्षांत घेवन पत्रकार माध्यमां ह्यो गजाली हाडपाच्यो फाटीं दवरतात